नमस्कार सर सर आप लाइब्रेरी से बात कर रहे हो अच्छा सर मेरे बच्चे को मुझे लाइब्रेरी भेजना है गाँव तो है हमारा तो लक्ष्मण नाम है तो सर उन बच्चों की की बुक है क्या आपके पास हाँ तो उसको लाइब्रेरी भेज रहा हूँ मैं कल से तो आपके क्या क्या सुविधा क्या क्या सुविधाएं हैं लाइब्रेरी में

अच्छा अच्छा अच्छा टोइलेट वोइलेट की अच्छी सुविधा है ना अच्छा

देखो सर उसमें टोइले व टोइलेट वोइलेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो सर फिर

नहीं नहीं सुविधा तो होनी ही चाहिए न बच्चों को दिक्कत ना हो कोई तो सर फीस क्या रहेगी आपकी अच्छा पाँच सौ रुपए पर मन्थ तो ओपन कितने बजे होती हे लाइब्रेरी आपकी अच्छा सात बजे से फिर क्लोज़ सेवन टु सेवन है

हाँ चलो ठीक है